हमर नाम मनीष नंदन झा छी हम बहुत दिनके बाद अमेरिकासॅं एलुँ हँ भारत भारतके शहर बिहार जाहिमे की मिथिला कहल जाय ई मिथिला क्षेत्रमे एलुँ हँ ओहिठमा से हमरा एगो उबेरके एगो टैक्सी टैक्सी मतलब ऑर्डर बुक केलियै रऽ ओहि लए जे छै से ओकर ड्राइवर एलै बहुत बढ़िआँ आदमी रहै हमरा जे छै जे पता कहलुँ ओ पता पर पहुँचा देलक आर एक्स आर मतलब अतिरिक्त हमरा आओर बहुत किछु एतुका बारेमे पता लगेलक जे की हमरा बहुत नीक लागल ओकरा लगमे दिलसे बहुत बढ़िआँ धन्यवाद